सिंधीअ में कुझु मुहावरा आहिनि जीअं कि जहिड़ा कांग तहिड़ा ॿच्चा मेहिं चए ॻाहिं खे हल पुछ कारी लह लूणक न हलिया आहिनि पालक जा होका ॾियण